ہلو ہاں جی ٹریول ایجنٹ بات کر رہے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی مل جائے گی آپ کو جیسی بھی آپ کو چاہیے ٹو سیٹر چاہیے سیون سیٹر چاہیے آپ کو ہاں جی بڑی ہی چلے گی سیون لوگ میں تو سات لوگوں میں سر آپ ایک سو بیس روپئے کلو میٹر کا حساب ہے سر یہ ریجیبل ریٹ ہے سب کے ایک ہی ریٹ ہوتے ہیں بالکل فائنل والے ریٹ ہوتے ہیں یہ سر ڈرائیور تو ہمارا لازمی جاتا ہی ہے باقی ایک اِس کے چارج الگ ہوں گے پھر آپ کے آپ کو اپنی آئی ڈی ہاں زیادہ اماؤنٹ جمع کروانا پڑے گا آپ کو آپ سات لوگوں کی آئیڈیاں چاہیے ہوں گی جبھی آپ کو یہ مل پائے گا گاڑی ٹھیک ہے سر نا